ايل پى جی سلينڈر كا استعمال كرتے ہوئے بيسىكلى دو تين جو ہے ساودھانياں اور احتياط ركھنے كى ضرورت ہے جيسے كہ پہلے ايل پى جب بھى كھانا آپ بنانے كے بعد ترنت گيس ايل پى پى سلينڈر بند كرديں اور اس كو بھی كھلا نہ چھوڑيں جس سے گيس ليک ہونے كى سمبھاونا ہوتى ہے دوسرى بات آپ كا جو وہ لائٹر ہے وہ اچھى كمپنى كا ہونا چاہيے كئى بار كيا ہوتا ہے گيس آن كرنے كے بعد لائٹر جلاتے وقت لائٹر جلانے ميں دير ہونے سے زيادہ گيس پھيل جاتى ہے كمرے ميں اور اس سے حادثے ہونے كا خطرہ رہتا ہے